जोंनि गामियाव एम्फौफोर अरोब्ला सिकित्सा खालामनाया जोङो बेरेफोर जोबाथ' जोङो बेरेनि फिसाखौनो मोनोबा माबानानै खेबफ्रुनानै होबानो मोजां मोनगायो नङाबा जों मलमफोर फुननानै लायो आरो एम्फौ सुमुफोर हाबोब्ला जोङो थास' गोसोमखौ हास'नानै बिनि खान्थैजों फुख'बानो बै सुमुफोरा गनानै मोजां जायो आरो मोस्रोमफोर जोयोबाबो जों मलमफोरखौनो फुननानै लायो मोस्रोम मोलाफोर जोयोबाबो जों एम्फौफोरखौथ' बांद्राय जोला बायजानाय जाया बै बेमाफोर सोलायोबाबो गथ'फोरनि खोमा माबाफ्राव गाराय जायो जों बेफोरखौ जोङो गारामायजों थाव नारिखलजों संख्रि एसे होनानै फुनोबानो साननै गाहामजोंनो जोङो रानहोनो हायो आरो बेमा सोलानायखौबो बिदिजोंनो जोङो जोंनि गामियाव बेफोरबायदि जोंनो सिखित्सा खालामनानै लायो गथ' गथायफोरखौ फिसा फिसा जिनिसफोरजोंनो थास' खान्थैजोंबो एम्फौ सुमुनि हाबनायखौ जोङो गहोजोबनानै मोजां खालामनो हायो आरो बै बेमा सोलानायखौबो जोङो बे गारामाय संख्रि आरो थाव नारिखलजों फुनबानो जोङो सोखानो हायो जों एम्फौफोर अरोब्लाबो बिदिनो मलमफोर फुननानैनो सिकित्सा खालामनानै लायो